हैलो मैडम जी नमस्ते ठीक तुस सनाओ थुआढ़ी गल्ल ठीक न तंदरुस्ती होनी चाहिदी बंदे ई च होर सनाओ भी थुआढ़े बाल खरे नी कु'न नेईं जेह्ड़े इंया साढ़े म्हल्लै ग्रांऽ बिच शैल बड्डा सैलून खु'ल्ला सैलून खु'ल्ला साढ़े इत्थें केह् आक्खदे इत्थें म्हल्लै दा अज्ज गै इत्थें शैल जेहा तोह् लैने नी भैन जी मड़ो भैन मड़ो इत्थें नेहं चमकाई सुट्टदे बाल उद्धर आं नेईं यरो इंया गै एह् निं ऐ बाल अं'ऊ इं'या गै भी में केह् आक्खेआ इंया मड़ो भैन जी तुसेंगी सनानी ते हून भैन जी सैलून खु'ल्ला बड़े शैल प्रोडक्ट आए हे इंया लोग कुड़ियां जेह्दे सड़े दे बाल हे उंदे इंया लिशकी बिशकी बाल आवा दे बोंदिंग कीती दी निक्के बालें ई ओह् एड्डे बड्डे बाल कराई ओड़दे शैल ऐ नी आं शैल चीज़ां न दिक्खने सुनने आह्लियां चीज़ां न दिक्खने सुनने आह्लियां गल्लां न जायो तुस सेटिंग शैल होई जंदी उद्धर आं आयो तुस सर्दियें आं लिपस्टिक बी उत्थें थ्होई जंदी ते शैल जेह्ड़े मर्जी कलर दी लिपस्टिक लाओ तुस जनेह मर्जी बाल कराओ तुस भांऐं ब्रिटिश बनी जाओ तुस आं ब्राऊन कलर सब किश होई जंदा इत्थें ठीक भैन जी मड़ो ते तां केह् सस्ते कोला सस्ता नमीं दुकान खोह्ल्ली दी ना उन्ने आं ताहियें ओह् सस्ता देआ दी ते जेल्लै नुहाड़ी दुकान चली पेई ना तां दिक्खो कियां मैहंगे कोला मैहंगा लांदी समान इन्ने चिर सस्ता कराई लैओ थ्रैडिंग कराओ फैशिल कराओ बाल कराओ जेह्ड़ा किश करना करो अच्छा भी भैन जी ठीक ऐ